मुझे खाना काफ़ी पसंद आया बहुत ही स्वादिष्ट था ख़ास कर के शाही पनीर जो उनकी बहुत ही अच्छा था वहाँ के खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी खाना गर्म गर्म था और बहुत ही अच्छा था वहाँ के कर्मचारी भी बहुत मिलनसार थे खाना उन्होंने बहुत समय पर दिया उसकी पैकेजिंग और यह सब बहुत अच्छी क्वालिटी की थी और एक बंदे के लिए खाने के जो पर्याप्त मात्रा थी उसके हिसाब से खाना भी अच्छा था बट कुछ नकारात्मक देखे तो उसमें थोड़े से दाल में नमक ज़्यादा था वहीं दम आलू का स्वाद कोई इतना ख़ास नहीं था और थोड़ा सब्ज़ियों में मसाले कम थे कुछ सब्ज़ियाँ थोड़ी ज़्यादा भी पक गई थी मुझे इन और थोड़ा वक्त भी लगा इंतजार करने के भोजन आने के लिए और खाना थोड़ा ठंडा भी हो गया था जिसके कारण पैकेजिंग में थोड़ा ऊपर नीचे था मतलब और अच्छी हो सकती पैकेजिंग भोजन की मात्र भी अगर एक बंदा अगर चाहे तो थोड़ा सा कम लग सकता है ज़्यादा खाने वाला हो तो कुल मिला कर देखा जाए तो रेस्टोरेंट खाना अच्छा था और मैं उससे खुश हूँ अगली बार में चाहूँगा कि मैं वापस जा सकूँ और ज़रूर खाना ऑर्डर करूंगा उससे